फ्लिपकार्ट सँ जे छै हमे अपने स्टडी टेबल मँगवैले रहियै आओर ओ स्टडी टेबल के जे छै आ दाम भी कम रहै आओर स्टडी टेबल मे मजबूती भी जादा छै आओर ओ जे हमे यूज कय रहल छियै ओ बड नीक छै आओर ओ फ्लिपकार्ट के अम्हर से जे आबि रहल छै अखन जे टेबल छै स्टडी टेबल ओ विद्यार्थी लए जे छै ओ एक तरह से बहुत ही सहायता करि रहल छै जेना अहाँकेॅं पढ़ै लिखै मे कोइ दिक्कत छै तऽ ओ जे छै नहि अबै छै आओर टेबल जे छै ओ फ्लिपकार्ट से इम्हरसँ जे आबि रहल छै ओ बहुत ही नीक छै